हैलो हैलो नमस्ते जी आं जी बड़ा बूरा इंया डिप्रेशन होई गेदा मिगी दस्सो तुस एह् कियां होंदा डिप्रेशन हूं हूं हूं हूं हं मिगी बड़ा अजीब जेहा फील होंदा होर मिगी दस्सो कि एह्दे चा बाहर कियां निकलचै कियां निकलां में इस चा बाहर केह् होंदा ते एह्दे लक्षण केह् होंदे ते कियां होंदा एह् ते होर तुस मिगी एह्बी सनाओ कि मिगी कनेही कनेही दुआई होंदी मिगी पता होना चाहिदा कि केह्ड़ी दुआई होंदी ऐ एह्दी ते कुत्थुआं मिलदी ते मेरे जेह्ड़े इमोशन ते स्ट्रैस ऐ में उसी कियां मेनैज़ करांऽ खास करियै मेरी जेह्की इमोशनल स्ट्रैस ऐ में उसी कियां मेनैज़ करांऽ में एह् दस्सो ते कुस बेल्लै कुत्थें म्हाराज म्हाराज केह् केह् निं पौंदा मिगी हूं अं नाहं हूं हूं अच्छा हूं ठीक ऐ जी हूं सर जी ठीक ऐ सर जी ओके